अपन गाँव आओर अपन शहर मे अपन गाँवए जे अछि हमरा बहुत नीक लगैया किएकि एतय हमर जन्म भेलै एतय हमर जन्म कर्म भेलै एतय हमर शिक्षा दीक्षा हम पयने छी एतय हमर साथी संगति अछि तऽ एहिके लेल एतय हमरा बहुत नीक लगैया गाँव के मिट्टी से हमरा बहुत लगाव अछि बाहर छै तऽ बाहर अहाँके काम के लेल बहुत नीक छै ओना गाँव से बढ़ि के किछु नहि छै आओर गाँव मे आबि के पुरान याद जे छै से ताजा भऽ जाइ छै बिता बीतल कल जे छै सखी संगे सहेली सब संगे जे बितेने छी से सब याद आबऽ लगै छै ताहि लागी गाँव के मिट्टी से हम हमेशा चाहे छी जुड़ि के रही आ अपन धियो पूता के जोरि के राखी आओर बहुत नीक लगैया हमरा गाँव मे बहुत किछु एहन छै बचपन के याद ओहि गाँव मे जुड़ल रहै छै